दैयाव ना सारो आरो जे खेवालि बेजोंबो दैआव ना सारो जेरै ना सारोब्ला गिदिर गिदिर दैमायाव ना गिदिर मोनो ना गिदिर मोनबोयोब्ला गोसोफोरखौ मोजां मोनलायलायोमोन

नाफोरा बांसिन दै गोथौआव थायोमोन आरो दै गोथौआव गिदिर गिदिर मोनोमोन आरो जेजों आङो ना सारनो जोबोद मोजां मोनोमोन ना सारनानै मिरगा रौ बामि खुसिया गोबां मोनोमोन ना सारनानै

फानोमोन ना फाननानै जोङो माखासे न'खरखौ दैदेननाय जायोमोन आरो जेरैहाय सानजाहा दोंसे दैमा दङ सोनाबहा गलन्दि दै दङ बेवहायबो खेवालि जेजों सारहैयोमोन जेरै खेवालि जे गैयाब्ला माब्लाबा थोरसिजों सारनाय माब्लाबा दैनि मेसिनजों सारनाय बेफोरबायदि खालामबोबाय थायोमोन आरो आङो नाबो बोनोमोन जेरै बोरसिजों ना बोननानैनो गोबां मोनबोयो जेरै खेवालि जे बेजों साबसिन सुबिदा जायोमोन मानो होनबा बे खेवालिनि सारनायाव बा दैमायाव बे खेवालि जेजों हाग्रा साफ्रेनानै ना गिदिर मोनोमोन मिरगा रौ थेंगोना बायदि बायदि ना सारनानै जोङो जायोमोन आरो बे नाफोरा दैआव थानानै फिसा होयोमोन आरो ना फिसाफ्रानो गिदिर गिदिर देरनानै बेनो जेरावखि दै दङ बेवहाय अखा बांखाजों दैबानाजों थांफानानै बैफोर ना फिसाफ्रानो दैमायाव आं सारहैयोमोन आरो बे दैआव थानाय नाफोरखौ

खेवालि जेजों सारहैयोमोन माब्लाबा जे बोग्राजोंबो बोनानै लायोमोन सम सम गावनि न'खरनि फख्रिआवबो जोङो खेवालि जेफोरजों सारनानै जों जायोमोन

माखासे दुब्लि बारियाव जेरै हाखर हाला थानायाव जेरै नाफोरा ज' ज' थायोमोन बेफोर नाफोरखौ जों मोनोब्ला जोङो रंजा खांलाय लायोमोन नाथाय सिगांनि बायदि दानि दिनाव दैमायानो जा बा दुब्लि बारियावनो जा नाफोरा गोबां खम जालांबाय मानो होननानै बुङोब्ला खारेन्ट सट होनाय मुलि होनाय बेफोरनि थाखायनो गोदोनि बायदि नाफोरा गोबां खम जाबोबाय